कक्राझार जिल्लानि जुनिया हारिमुवारि आद'बफोर एबा खाबुफोरानो जाबाय जेखाय खबाय हेबनाय आरो माखासे हारिमु आयदाफोर दामनाय देनाय आरो बेफोर दामनाय देनाय जेखाय खबाय हेबनाय हुदाफोरखौ आङो इयुन जोलैसिम होलांनो थाखाय सिगाङावनो आङो आबै आबौनिफ्राय जेखाय खबायफोरखौ माबोरै हेबो एबा आंनि गिदिर गिदिरसिनफोरनिफ्राय जेखाय खबायखौ माबोरै हेबो बेखौ आङो सिगाङाव सोलोंनानै लाग्रोनांगोन आरो आङो सिगाङावनो सोलोंखांनायनि उनाव आङो आंनि उनजोलैनि लाइमोन एबा सेंग्राफोरनो एबा गथ'साफोरनो आङो बेफोरखौ फोरोंनानै होनांगोन बेनि गेजेराव बिनि दारैनो बेसोरो सोलोंनानै बेसोरबो उननि समाव गावसोरनि उनजोलैनि थाखाय बेफोरखौ महर होनो हागोन एबा बै दामनाय देनाय एबा जेखाय खबाय हेबनाय हुदाफोरखौ गावसोरनि इयुन जोलैसिम होलांनो हागोन